काणकोणांत मुखेल पिकपी पिकां म्हटल्यार तांदूळ मिरसांगो नाल्ल भाज्ज्यो आनी कांय फळां काणकोणांत कामत आनी पोरसूं अशी दोन पिकां घेतात पावसांत रोयतात तेका कामत म्हणटात वा शियांत रोयता तेका पोरसूं म्हणटा हांगां पिकपी तांदूळ हो शेतकार बाजारान चड विकना पूण आपल्याक स्वताक खावपाक दोवरता मागीर उरल्यार विकता मिरसांगो नाल्ल भाज्ज्यो कणगां हे जिन्नस बाजारान विकतात ह्यो वस्तू शेतकार चड करून रस्त्याच्या देगेर बोसून विकता वा मडगांव सारक्या शारांत व्होरोन विकतात काणकोणच्यो खोला हांगासल्ल्यो मिरसांगो संवसारांत फामाद आसात तशेंच तांकां मागणीय खूब आसा काणकोणच्या नाल्लांकय बरी मागणी आसा कित्याक म्हणल्यार ह्या नाल्लाचे रूच बरी आसता आनी नाल्ल भितल्ल्यान दाट आसता तसोच तो बोरो मोठोय आसता कांय शेतकार सुक्या खोबऱ्यां पासून तेल काडटात आनीक तें बाजारांत विकतात ह्या खोबऱ्याल तेलाकूय बरीच्च मागणी शारांनी आसता हालिच्या तेंपार शेतांत रोयल्ली पिकावळ म्हामार्गाच्या देगेर बोसून शेतकार विकूंक लागलां तातूंत भाजी फळां मिरसांगो कणगां वाली मोगी चिबूड तवशीं तांदूळ अशें साबार वस्तू आसतात लोग गाडी थांबोवन ह्यो वस्तू विकत घेतात कांय शेतकार भात घेवन कारवाराक वतात कांडून हाडपा खातीर कांडून हाडटगीर आपल्याक जाए तितले दोवरून उरिल्ले शारांत व्हरून हे तांदूळ हे विकतात